मिथिलाञ्चलके गीत हमरा बड्ड नीक लागैया आ भक्ति गीत हम गाबऽ चाहे छी कि हमरा ई गीत बहुत नीक लागैया उजड़ल घर मैया अहाँ बसबै छी हमरा किया मैया घरसँ भगबै छी एकटा महल मैया हमहुँ बनेलियै सपना जेना सभ रङ्गमे सजेलियै एकटा महल मैया हमहुँ बनेलियै सपना जेना सभ रङ्गमे सजेलियै एक ज्ञानके रे दीपक किया ने जरैबे छी हमरा किया मैया घरसँ भगबै छी अहाँ बड्ड छोड़ू माँ हम नहि छोड़ब हे प्राणके राति हेतै जॅं मुँह मोड़ब हे अँगुरी पकड़ि किया लगमे बजबै छी अँगुरी पकड़ि किया लगमे बजबै छी हमरा किया मेया घरसँ भगबै छी हमरा किया मैया घरसँ भगबै छी मानल कपुत्र हम छी तऽ अहींके तऽ जब अहाँ माँहे रहब कहींके उजड़ल घर मैया अहाँ बसबै छी हमरा किया मैया घरसँ भगबै छी एहिके मतलब भेल कि गरीब आदमी एगो छलथि हुनका पास किछु नहि छलनि ने घर छलनि ने दुआरि छलनि ताहिके लेल ई गीत गेयने छथि कि भगवान सभके दै छथिन हमरो एगो घर दैत रहेले दुआरि दैत ताहि दुआरे ई गीत गेयने छथि ओहि दुआरे हम ई गीत गयलोंह